इस्कूल के छात्रों को कला ऐसे हम लोगों को ये सिखाया जाता था पहले इस्कूल में कि हम लोगों के लिए एक इस्कूल में शिक्षक होते थे कला के वो हम लोगों को प्रैक्टिकली रूप से जैसे कि गुड़िया बनाना हुआ दावत बनाना हुआ फिर क्या कहते हैं कुछ ड्राइंग बनाना हुआ फूल बनाना हुआ गुलाब बनाना हुआ हाथी बनाना हुआ घोड़ा बनाना हुआ वो सभी हम को हम लोगों को सिखाया जाता था प्रैक्टिकली रूप से सर भी सिखाते थे और हम लोग भी उस पर ध्यान दे कर हम लोग ख़ुद भी सीखते थे तो इस वजह से सीखते थे हम लोग और उसके बाद हम लोग को बारिश में के टाइम में हम लोग नाव भी कागज़ की नाव भी हम लोग बनाते थे जो कि कागज़ का नाव बना के हम लोग उसको हम लोग खेलते थे और ये सब अभी हम को लोगों को इस्कूल में ही सिखाया गया है कला जिससे हम लोग आज के टाइम में भी हम लोग उस पर खेलते हैं और हम लोग उसको आज के टाइम में भी हम लोग अब तो हम लोग ओल सब नहीं बनाते हैं बच्चे लोगों को हम लोग अभी अब हम लोग अब सिखला देते हैं वो सब कला यही सब चीज़ हम लोगों को इस्कूल के माध्यम से सिखाया जाता था